हेलौ राजु नोंथांनि गारिया नभेम्बरनि बिस थारिकआव सोलाबगोन नामा जोङो सरलपारायाव थांनो नागिरदोंमोनलै लोगोफोर गोजा ज'नो बिसिबां लागोन गारि भाराया